जालुग्रा बेसाद होनोब्ला आंनि मोनसे फेभवेरेट जाग्रायानो जाहैबाय फिथा आरो सेवराइ जेनेबा फिथाखौ जों माबोरै सङो एबा माबोरै बानायो बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सान्दों दा फिथाखौ संनायनि सिगां जोङो माइरंखौ दैयाव फिसिनानै बेखौ अन एबा गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो दा बे खालामनाय समावनो जोङो मोनसे दैहु एबा घारा होननाय बे घारायाव दै होनानै जोङो दैखौ फुदुंबाय थायो आरो गोदौहोयो दा जों बे अन देखांनायनि उनाव जों बे अनखौ दै फिसिनानै इसे नाग्रोयो जाहाथे बेयाव इसे आथाया मोजाङै सोमजियो आरो बेजों लोगोसे जोङो सिबिं हायजें आरो इसे सिनि आरो इसे संख्रि होनानै उनग्रोनानै एबा देनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जेब्ला बै घारानि दैया ग्लाब ग्लाब गोदौगोन अब्ला जोङो बे अनखौ मोनसे खुरै एबा

जिकुनु मोनसे पात्रयाव जाय बेनोखि घाराजों एडजास्ट जायो बेयाव जों बे अनखौ रेडि खालामो बे अनाव सिबिं बेखौबो एड खालामो दा बेखौ एड खालामखांनाय उनाव जोङो बै घारानि जिनोखि खुगायाव होनानै बे फिथाखौ जों फोमोनो बेजों लोगोसे आं मोनसेबाव मोजां मोनबावदों सेवराइ सेवराइ होनो सेवराइया जाहैबाय बर'निनो जाय बेनोखि बे माइ माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनाय बेसाद बेयो दा बे सेवराइखौ जोङो गिबियावनो बेखौ

दैयाव सोमग्रो दैयाव सोमग्रोनानै गिसि खालामनानै बेखौ जोङो साराइयाव थाव इसे होनानै एवो आरो बे एवनाय समाव जोङो बेखौ मोनजासिम दै सारस्रि सारस्रि एवनानै जों बेखौ फोमोननाय जायो आरो मोनसे गुबुन मोनसे रोखोमजोंबो जों संनो हायो जोङो बेखौ डाइरेक्ट दो सायाव खेरखा बनानै बे खेरखा सायाव माइरंखौ होनानैबो जोङो सेवराइखौ एवनानै जायो